जी ते पैह्ला प्रोडक्ट मै मेशो तु नोआया हा ओह्दे च मै एक्क ड्रैस नोआई ही जेह्ड़ी बड़ी गै शैल आई जेह्ड़ा मै रंग नोआया उ'ऐ रंग हा कपड़े दा जेह्ड़ा क्वालिटी ही उब्बी बड़ी शैल ही ते पैसे दे स्हाब कन्नै बड़ा गै शैल प्रोडक्ट हा ते जेह्ड़ा मेरा ऐक्सपीरियंस पैह्ले प्रोडक्ट कन्नै रेहा ओह् मिगी बड़ा गै शैल हा ते मै धन्नबाद दिन्नी आं मैशो आह्लें गी कि असें विश्वास करियै उंदे कोला आर्डर मंगवाया ते उनें बड़ा शैल गै भेजेआ जे मेरा जेह्ड़ा पैह्ला ऐक्सपीरियंस हा ओह् बहुत गै शैल रेहा